क्रिकेट बहुत बढ़िऑं छै बिराट कोहली बहुत अच्छा खेलै छथिन जे जब बैटिंग करै छै बहुत बढ़िऑं चौका शुरुआती करै छथिन मोन करै छै हुनका से मिले के अगर मिलियै हुनका की बतेबै हम इएह पूछेके छै हुनका कि अपने ऐसे कैसे बल्ला चलबै छियै चौके खाली जाय छिकै एना मारै छियै रोहित शर्मा भी छथिन बहुत बढ़िऑं खेलाड़ी हुनकर भी बल्ला जब चलै छै छक्का से पहिले नहि रुकै छै ओ भी खेलाड़ी बहुत अच्छा छथिन से भी मिलबै तऽ अगला खिलाड़ी जैसे छथिन मोहम्मद शमी भी बिकेट लै छथिन बहुत अच्छा ओ भी खेलैमे बहुत अच्छा छथिन मिलतियै रहऽ पुछतियै रहऽ हुनका अपने कहाँ बॉल करे लऽ सीखलियै हन हमरो नहि सीखाय देबै अपने इएह तऽ एगो दोस्त रहै दोस्त पूछलियै रे इएह ई जहाँ मैच होइ छै वहाँ चलभी घूमे ले तऽ दोस्त बोललखिन हॅं चलबौ

तऽ वहाँ जेबै ऐसे केना चले पहिले काम धंधा कए ले तब चलिहें किरकेटो देख लेबै आ तनी बिराटो कोहली सऽ मिल लेबै केना की करै छथिनी बैटिंग करै छथिनी नहि होतै तऽ रोहितो शर्मा सऽ मिल लेबै एहिमे की दिक्कत छै जेबे करबै दुनू गोटा मिल लेबै तब अपना घर चलि अयबै तब हमहूँ देखबै मैच खेलके कैसे बल्ला हाँकै छथिन कैसे जाइ छै छक्का छुक्का हमहूँ सीख लेतियै रे तब दोस्त बोललै ठीके छै तऽ बिचार करबौ तब बोलबौ तोरा हमे तऽ बिचार कहलियै कहिया करभी जब खत्म भए जेतै मैच आई पी एल तब करभी तऽ ओ बोललै नहि जे आब जे छै अगला महिना चलिहे अप्रैलमे तब घूमल चलि अयबै तनी तब बहुत दूर होइ छै ई दुआरे हम नहि जाइ छियौ तऽ रुपैआ जादा लगतै तऽ कहलियै रुपैआ जादा की लगतै चलै ने घूमे लए चलि अयबै तऽ कहलकै जते ने दूर छै जेभी टरेनो सऽ कते ने रूपा लगतौ चलिहें दोसर बेर आब नहि होतै तऽ तऽ मोबाइल पर देखिये लै छही तऽ हमे कहलियै मोबाइल पर देखै छही से सामनेमे देखभी ओ ने मैन होतौ सामनेमे देखभी तऽ ओ किछु आओर रहतौ आ ई ई मोबाइल पर देखला सऽ कोन फायदा छौ ओहिमे खाली देखबै छै एना करै छौ ओना करै छौ सामने जेभी तनी बोइलयो लेभी की केना मारै छहो ऐसे तऽ ओ बोलथनी ने किछो तऽ ओहि दुआरे हम कहै छियौ चलै तऽ ठीक छै चलिहे अगला महिना बोललै तब अप्रैल आइये रहलै तब जेबै चैल